जोंनि गामियाव क्रिष्टियान दं हिन्दु दं ब्रम्ह दं दिनैहाय जोंनि गामियाव आमटिसुवा हाग्रा एवस्रांनाय जादोंमोन हाग्रा एवस्रांनाय बे गोदोनि बाथ्रा हाग्रा एवस्रां आम्थिसुवायाव हाग्रा एवस्राङोबा हाग्राया एवस्रांनो जौखांनो हाया जायोनो बेनिखायनो जोंनि गामियाव हाग्रा एवस्रांनाय जादों आरो आम्थिसुवाया मोनसे बैसो मथिया सुवा जानाय बोथोरनो बेनिखायनो जों आमथिसुवाखौ फालियो आम्थिसुवाखौ फालियो बिदिनो आम्थिसुवाखौ आम्थिसुवानि दिनाव माबा खदाल जावनो मोना हालेवनो मोना आरो बायदि खामानिफोरखौ औवा दान्नो मोना बिदि बेनिखायनो सुवा जायो होन्नानै जोङो जेबो बेफोरखौ जेबो खालामनाय जाया जों आम्थिसुवाखौ सानथामसो फालियो सानथाम फालिखांनायनि उनाव जोंहा न' बां जि जोम गासिखौबो सुस्रांजोबनानै साफा साफा सुस्रांखांनायनि उनाव जेवारि बाथौफोरखौबो जोङो साफा खालामजोबो साफा खालामखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे इसोरनो गय गय फाथै जरा होनानै खान्थाल थाइजौ रायजोआव मोनसे फुजा होनानै जोङो इसोरखौ बराय होरो बेनिखायनो बेनिखायनो जोङो आम्थिसुवा बायखाङोबा माइ गायखा बे आवाथि सावखांनायनि उनाव बायखाङोबा जोङो माइ गायनाय माइ गायनाय एवनायफोरखौ फालिफिन्नाय जायो फालिफिन्नाय मोजां जायो आंनि बुंनाया एसेयानोसै